मां खाधो घुरायो पर उनखे वापसि कयो छो त मुंहिंजी मनपसंदी होटल मां घुरायो पर सफ़ा बेकार मोकिलियनि जामु तिखो खाधो ऐं हिक त रखियल खाधो त मोकिलीनि जेको को ऑडर कयो हो त आयो न हुनजे बदिले ॿियो ॿियो शइ मोकिली अथनि जेकी मूंखे सफ़ा न वणी